साढ़े जम्मू आखदे बी हैन मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री जिमी आखने आं ओह् लोकें ई पसंद नेईं ऐ कम्म क्योंकि साढ़े जेह्ड़े जम्मू दे लोग न पराने टाईम ते असें मतलब कि एह्दा खेत्तर बाड़ी आह्ला कम्म मता लोक करदे ऐं ते नौकरी नूकरी जैदातर नौकरी नूकरियां जैदातर सरकारी नौकरियां करी लेइयां एह् ऐक्टिंग उक्टिग जां गाने गूने गाना एह् लोकें मतलब पसंद निं नेईं इत्थै दे लेकिन अस आखी सकने कि जेह्ड़ा मतलब आवा दे न औनें आह्ले ञ्याणें उ'नें एह् चीजां पसंद ऐ ते है ते उ'नें करना बी चाहिदा फ्ही उं'दे कन्नै केह् होंदा कि नमीं नमीं चीजां बाह्र निकलना मतलब कि करना जेह्ड़ी किश पसंद ऐ ओह्दे कन्नै मतलब कि किश नमां होंदा ते आक्खी सकने आं हां मतलब जे कुसै दै घर एह् पसंद ऐ कुसै दै घर हां भाई करना स्पोर्ट करना चाहिदा एह् निं कि नेईं कर नेईं कर एह् ऐ कि न्यानें बी पुच्छो घरा आह्लें कि ते ओह् गल्त चीज ऐ एह् चीजां करनियां चाहिदियां ऐं ते जे असें रोकना निं ऐ जे ओह् आक्खा दा मिगी ऐक्टिंग करना पसंद ऐ ते उसी भेजना चाहिदा बाह्र कि हां भाई तूं कर स्पोर्ट देना चाहिदा हां एह् ऐ कि कोई स्हेई चीज च करै एह् निं कि कोई गल्त चीज जि'यां अजकल बॉल्लीबुड जि'यां दसदा ऐ गल्त गल्त चीजां ओह् नेईं दस्सनियां ओह् गल्त चीज ऐ भाई ऐकटिंग करो मतलब कि साढ़ा जम्मू कल्चर दा जेह्ड़ा एह् लोकें बाह्र दे लोकें ई दस्सो कि हां अस जम्मू आह्ले आं इ'यां रौह्न्ने आं ट्रैडिशन एह् ऐ एह् सबकिश अस मतलब कि कट्ठ करियै स्पोर्ट करने आं ते ओह्दे बास्तै ञ्यानें गी अग्गें भेजना चाहिदा जिसी एह् सब किश पसंद ऐ एंट्रटेनमैंट इंडस्ट्री पसंद ऐ उसी अग्गें भेजना चाहिदा कि कराना चाहिदा एह् सब किश किश कम्म